ग्रामीण क़ानून की बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण में कै भी प्रकार की घटना हो जाती है या ज़मीन के मैटर में या या कोई भी अनेक प्रकार के मैटर में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग उस लड़ाई को या उस निदान को हम लोग समाज के पंचायत भवन की और में या सरपंच या मुखिया के सामने हम लोग एक बैठक रूप से निर्धारित करते हैं कि हम लोग को पंच के समुख से हम लोग को न्याय मिलने का या मिलने की अनुमति मिलती है त और उससे भी हम लोग यदी अनुमति नहीं दिया जाता है सरपंच या पंच या तो हम लोग इनके बाद हम लोग थाना जाते हैं और थाना जाने से पहले एक हम वक़ील के पास जाते हैं और एक या दूसरे पाटी से जो हमारी लड़ाई या झंझट होता है तो उसी मैटर में हम वक़ील के पास एक आवेदन के रूप में उनके खिलाफ़ हम लोग सूची बनाते हैं जोकि हमारे साथ घटना होती है उसी घटना को हम लोग वक़ील के साथ बताते हैं और वही आवेदन को लेकर हम था हम लोग ब्लॉक थाना के अंतर्गत में पुलिस इस्टेसन के अंतर्गत में उस था उस आवेदन को हम लोग जमा करते हैं और हम लोग सर से बड़ा बाबू सर या एस आई से हम लोग माँग करते हैं की हम लोग को निदान होना ज़रूरी है अन्यतः अगर यदी हम लोग को ब्लौक हम लोग को पुलिस थाना भी हम लोग को निदान नहीं करता है तो इस मैटर को हम लोग उससे हम लोग आवेदन लेकर हम लोग कोर्ट में जाकर पेश करते हैं फिर भी हमको कोर्ट निदान

तो आपके लिए क़ानून सभी के लिए क़ानून और आपके लिए हमरे लिए क़ानून सबसे ब्ड़ाबा चीज़ है कि हम लोग क़ानून को कोर्ट भी पहुँचा सकते हैं कि हम लोग को जहाँ न्याय मिले वहाँ से हम लोग न्याय लेकर रहते हैं तो कई प्रकार की घटना हमारे ग्रामीण में हो जाती तो उस चीज़ को सोल्भ करने के लिए और अच्छा करने के लिए हमने